हैलो रमेश जी बात कर रहे हो ओला से हाँ जी रमेश जी हमें है ना कल सुबह आठ बजे एक बड़ी गाड़ी चाहिए है ना और हम ना पाँच छः जन जा रहे हैं यहाँ पे सरिस्का जा रहें हैं हम घूमने के लिए तो आप हमें कल सुबह आठ बजे यह गाड़ी दे पाएंगे जी कौन कौन से गाड़ी है आप के पास अच्छा स्कॉर्पीओ है जीप है क्या आप के पास जी हाँ आप हमें जीप दे सकते हैं क्या नहीं है अच्छा चलिए ठीक है आप हमें ना टवेरा कर दीजिए टवेरा में आ जाएंगे ना पाँच छः जन आराम से जी हमारे कुछ दोस्त ही है लोग हैं हम लोग ना सरिस्का जाएंगे कल घूमने सुबह आठ बजे निकलेंगे तो आप ये गाड़ी दे सकते हैं सो हाँ ठीक है हाँ तो किस हिसाब से देंगे आप इस का अच्छा तीस रुपये एक किलोमीटर ठीक है हाँ जी ठीक है हमारे लिए तो आप कल सुबह आठ बजे हाँ खातीपुरा पर भेज दीजिएगा आप गाड़ी को है ना जी जी जी ठीक है आ जाएंगे ना आराम से इस गाड़ी के अंदर टवेरा में सभी लोग जी छः जन हैं हाँ अच्छा अगर बुज़ुर्ग को भी हम साथ ले जाएं तो परेशानी तो नहीं होगी ना गाड़ी में जी ठीक है हाँ जी आप हमें है ना वहाँ पे घूमा सकते हैं सरिस्का वग़ैरह टवेरा से हाँ ना जी ठीक है और भी कोई बड़ी गाड़ी है क्या आप के पास यही है बड़ी गाड़ी हाँ जी तो कल सुबह आप आठ बजे हमें ये टवेरा दे दीजिएगा है ना धन्यवाद